इंटरनॅट इंटरनॅट एक असली मान्य वस्तू आसा की तेका न्हु वायर लायनासतना तुमी ताका ऍक्सॅस करूंक शकतात फ्रोम गोंयाच्यान तुमी भायर देशांत कितें चललां तें पळोववंक शकतात आनी कसलो मात एक आसलो कनॅक्टेड तो इंटरनॅट प्रोवायड करता इंटरनॅटाचेर सुद्दां खूब टॅलीकॉम कंपनी आसात जशें की एयरटॅल आसा आयडिया आसा जें आतां कम्बायन जालां ताका आमी वी म्हणटात मागीर आनी एक जियो म्हणून आसा हे तिगूय कंपनी बरी आसा मात तुमकां कितें गावता तुमकां आतां इंटरनॅट बरो जाय जशें स्पीड जाय तितून एयरटॅल आसा एयरटलाक बरी स्पीड गावता बट प्रोबलम कितें तेजें डेटा कमी आसता जशें की आतां आमकां स्पीड फास्ट जाय मात कितें डावनलोड करूंक जाय पिक्चर बी पळोवंक जाय जाल्यार तुमकां तें पळोवंक मेळचेंना मागीर वी कंपनी आसा तेजी कितें आसा तुमकां डेटा बरो गावता मात स्पीड गावचेना समज तुमकां डेटा गावता पूण स्पीड गावना जाल्यार कितें तुमी पयतली कितें पळोवपाक खूब कितें आसतलें मात पळोवपाक मेळचेना आनी जियो आसा तो तुमकां स्टॅबिलिटी दिता जशें की स्पीडूय दिता आनी नॅटूय दिता जशें की आतां हालींच न्हु फायव जी येयलां फायल जी न्हू सगळ्या जाग्यार येवुना अन्य जाग्यार येयलां जशें की आतां दोनशें चाळीस सिटीजांत कितें आसा जियो फायव जी जशें की आमचो आतां पणजी सुद्दां एक तितून येयलां हालीच येयला तितून तुमकां फायव जी स्पीड गावता बट प्रोबलम कितें तुमकां थोडें जाग्यार गावता थोड्या जाग्यार गावना स्पीडूय बरी आसा तेजी तुमी जाय तें करूंक शकतात सगळें करूंक शकतात पूण तें खूब प्रोबलम आसा आतां तुमी खंय गेले तुमकां कितें डावनलोड करूंक मेळटा तुमी करूंक शकतात